मां सैंट्रल मार्किट मां हिकड़ी शट वठती हुई त उहा त शट बिल्कुलु बेकार निकती हुनमें बटण ॾाढी जल्दी निकरी विया कलर फेड थियो पुठे पासे न उन शट में थोरी सिलाई बि उधड़ियल हुई त मां त मुंहिंजो एक्सपीरियंस ॾाढो ख़राब रहियो उन शट सां ऐं मां चा्यांहि थो कि कोई बि न वठे हुन दुकान ता